आं दाखालि बुधबार बाजार आव गंसे हाथुरा बायदोंमोन लहानि बिराद मोजां गोबाव जोरगोन माने होबानो बुबानो माने थ्रोब थ्रोब हाबखायो आरो एसे अजननि मोजां आरो